हाँ आप डॉक्टर संस्थान बोल रहे हैं जी मैं प्रिया बोल रही हूँ सुहागपुर से मुझे ना कल शाम से ना नाइट से थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है तो मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी थी क्या आप क्लिनिक पर मिल जाओगे हाँ अभी तो ठीक है हल्का हल्का लग रहा है हरारत है बाकी आप आकर म आप चेक कर लीजिएगा

तो कितने टाइम पर आएँ

ठीक है तो आपका क्लीनिक मैं दस तक तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे टाइम काम है थोड़ा सा मैं आऊँगी ग्यारह के समथिंग चलेगा ना ठीक है ठीक है आप तो सर ना मैं आपको ग्यारह के समथिंग मिलूँगी आप मिलना मैं कांटेक्ट भी कर लूँगी आप फ्री रहोगे ना मेरा नम्बर लग जाएगा मैं अभी लगा देती हूँ आप अभी लगा दीजिए मेरा नम्बर क्या मेरे को ना अर्जेंट है मेरे को जाना भी है बाहर और हल्का फीवर है तो मैं सोच रही हूँ दिखाकर जाऊँ तो अच्छा रहेगा अभी अभी है आपके पास टाइम ज़्यादा पेशन्ट तो नहीं है ज़्यादा पेशन्ट नहीं हैं ठीक है ठीक है ठीक है मैं आती हूँ है ना ठीक है अब